बार्देस तालुक्यांत जावं गोंयांत अशें तरे तरेचे उत्सव मनयल्ले वतात तातूंत कार्नीवाल तशें शिगमो तसो गणेश उत्सव गणेश सार्वजनीक गणेश उत्सव जो आसता थंय ते म्हत्वाचें आसा आनी हेचे खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती भुरग्यांच्यो सर्ती घेतल्यो वतात वेगवेगळे कार्यक्रम आंखिल्ले वता आंखिल्ले आसतात आनी अशें जेन्ना उत्सव आसतात तेन्ना भुरग्यां खातीर जे कितें बरें बरें सर्ती आसतात तातूंत आमी भुरग्यांक मातशें प्रोत्साहन दितात जा तेंकां तयार करपाची तयारी करतात आनी त्या वेळार जे स्पेशल डीश त्या वेळार आसता ती आमीं तेंच्या खातीर तयार करून दितात